जोंनि हारिमुआवहाय जों नायनो थाङोबा आगोलनि जि फुराना नियमफोर बेफोरावहाय बेबायदिनो बाथौआव होनाय हाथासुनि हाबा बेफोरनो जायोमोन मानो होनब्ला बेवहाय गोदो गोदाय माने बिदिनो एसे सिगांसिनावहाय मानसिफ्राबो एसे गोरिब थाखोनि आरो इक'नमिकेलि बांद्रायबो बिदि दा जेरै दङ बेबायदिथ' हायामोन नालाय इकनमिकेलि उइकार सेक्सनाव गोलैयोमोन आरो नालाय जोंनि बर'फ्रा थ' बेवहाय बेबायदिनो बाथौआव हाबा हैनाय हाथासुनि हाबा बेबायदि आरो दायो नायनो थाङोब्ला बुंनो थाङोब्ला दायो जोंनि बर'फोरा बिराद डेभेलप आवहाय जाबायानो डेभेलप नङाबाबो डेभेलपिं बेयाव गोग्लैजायो आरो दाथ' हाबायानो हाबाफ्रा गिदिरानो जायो हिन्दु धोरोमबाबो इमान बिदि माबा खालामला बिदिनो एसे मिक्स्ड जायो लाइक सेन्ट्रेल जोंनि सेन्ट्रेल इण्डिया आवहाय माबादि जोंनि सोलियो बेबायदियानो जोंनि बर'आवबो सोलिसैआनो आरो जोंनि बर' फोरनिखौथ' मोन्थिखाया होनबा खि अमा नङाबानो हाबायानो बिदि माबा जाया अमायासो मा होनोमोनलाय अमाखौहायनो नांथारगौ बेबायदि हाबा खुंनायावहाय बेबायदियानो आरो ओमफ्राय आरो हाबाफ्रा गेदेर गेदेरानो जासै साजायनाय मानाय गासैबो इम्प्रुभ जाजोबबाय बिदिनोसै आरो